दिक्खो महाराज इंडिया सोशल मीडिया इक एह् एक्क स्हाबै ठीक बी ऐ ते एक्क स्हाबै गलत बी ऐ एह् ठीक इयां कि दिक्खो कोई बी जेह्की न्यूज़ ऐ कि असें अपने प्रचार च जेह्ड़ी उन्दी गल्ल गी साढ़े तगर सुनी ठीक ऐ दुए स्हाबै गल्ल इ'यां कि एह् गरीबें दी सुनी लैन कोई गरीबै दा मतलब कि किश प्रचार करना कोई गरीब केश बी बोलग उं'दे उनें इन्दी नेईं सुननी गरीबै दी कोई जियां कोई बंदा पैसे आह्ला बन्दा होई जाह्गा उन्दी जरूर एह् मीडिया आह्ले जरूर सुनदे उन्दे प्रचार करदे उत्थुं तकर कि एह् गलत ऐ ठीक ऐ ते ऐसा कि सोशल मीडिया आह्ले ऐसा नेईं करना चाहिदा सारा प्रचार एक्क बराबर रक्खना चाहिदा चाहे गरीब चाहे आमिर इक्कै नेहा प्रचार देना चाहिदा सारा इनें होर जियां सोशल मीडिया फेमस ऐप जेह्के ए बी पी न्यूज़ होई गेआ आजतक होई गेआ न्यूज़ टवेंटी फोर होई गेआ ऐ एह् जेह्के मीडिया आह्ले एह् फेमस फेमल चैनेल न